गरम पानि करिके कर लै छियै ओइमे साफ करय छियै ओइमे सर्फ दए कऽ तब कपड़ाके ओइमे घिसय छियै खूब रगरय छियै रगरि रगरि कऽ तब कपड़ाके फेर पानिमे फुलाबय छियै दू तीन पानिमे साफ कए कऽ तब खूब गारि देलहुँ गारिके लारि देलहुँ लारि देलहुँ तब ई लोग फेर नइका लोग आयल हँ सब नइका लोग आयल हन तऽ मशीन लै छै मशीनमे पानि डालय छै डालिके पानि डालिके तब सर्फ दै छै तब ओइमे कपड़ा दै छै कपड़ा दै के तब चलाय दै छथिन चलाय दै के चलाय कऽ तब फेर हुनका पानि दै छथिन पानि झपलाोइके फेर निकालय छथिन निकालि कऽ फेर ओइमे दोसर मशीनमे दए कऽ ओकरा गारि दै छथिन गारि कऽ फेर लारि दै छथिन लारि कऽ उसमे कम पानि खर्चा होइ छनि सर्फ कम खर्चा होइ छनि सबचीज ओइमे कम खर्चा होइ छनि ई सब नइका लोगके होलन पुरनका लोग तऽ हाथसँ घसि घसिके साफ करय रहथिन साफ कए कऽ लारि दै रहथिन सबटा ठीक रहय रहनि आब तऽ नइका लोग भेलनि नइका लोग नया मशीन सब हरेक रङ्गके चलल छनि बजारमे लै लै कऽ गार लै छथिन साफ कए दै छथिन सब ओएह करते करय छथिन आब कम खर्चा होइ छनि पानि सर्फ कम खर्चा होइ आब इएह सब होइ छै